एहिमे एकटा ई बीमारी छै जे अहाँ मानिकऽ चलू घरसँ गाड़ी लऽ कऽ निकललिए रोड सही रहल तऽ कोनो बात नहि अगर जर्किङ्गवला रोड अइ तऽ ई गाड़ी अगर चालीस प्लस रहै छै तऽ ई कानसँ निकलि जाइ छै फर्स्ट एहिमे ई दिक्कत छै दोसर दिक्कत ई छै जे गलतिओसँ अहाँके हाथ ताथ लागि गेल तऽ ई डाइरेक्टे डिस्कनेक्ट भऽ जाइ छै कियाकि एकर ओ कनेक्ट डिस्कनेक्टवला तऽ एतहि रहै छै जतऽ ओ लगबैवला रहै छै तेसर एहिमे ई दिक्कत छै चार्जसबके तऽ कोनो दिक्कत नहि छै लेकिन तेसर एहिमे ई दिक्कत छै वएह तऽ कहलहुँ रोड जे खराब रहै छै ओहिठाम ई कानसँ गिर जाइ छै ताहि दुआरे आब सोचै छी जे एहिसँ बढ़िआँ वाइरवला वाइरवलामे तऽ ई रहै छै जे कमसँ कम गिरतै तऽ छै जे से कानेसँ ने निकलतै लेकिन ई जे गिरै छै तऽ कानसँ निकलिकऽ डाइरेक्ट रोडेपर आओर हालाँकि हमरा एहिसँ पहिने जे छै से दुइ तीन टा इयरबड्स जेना हम जा रहल छी चालीसके स्पीडमे हमर कानसँ निकलि गेल हम रुकलिए सौ मीटर आगाँ बढ़िकऽ हम रुकलिए तऽ पाछासँ कोनो गाड़ीवला आबै छथि हमर इयरबड्सपर चढ़ाकऽ चलि जाइ छथि तहि दुआरे ई जे छै से खराब करै छै बाद बाँकी एहिमे सबकिछु ठीक छै